फंबाय नोंथ' नोंनि गारिखौ भारा लाखायो आंनो गाबोन स्नि बाजियाव पाटसाला ट्रेन स्टेसनसिम दोनहैनांगौमोन गुवाहाटीयाव थांथारनांगौमोन एकजाम दंथारो आंहा नों खैथा बाजियाव सौफैगोन आंना ट्रेना डाइन बाजियावनो दङ नोंथाङा थाब सौफैथारनांगोन नङाबा ट्रेना थांग'बा आंहा बिराद गेदेर जारला जागोन